समज आमी पळय पाळिल्ली रॅसिपीचेर अपेक्षा केल्ल्या प्रमाणान जर समज बरी जावंक ना जाल्यार ताचेर कितें ना कितें उपाय काडून ती बऱ्या प्रमाणान करतलीं वाऱ्यार उडोवपाची जेवण हें वाऱ्यार उडोवंक जायना म्हणून ताचेर कितें ना कितें तरी उपाय काडून ती सारकी करपाक जाय समज आतां कितें कडी करता जाल्यार ती खारट जाली जाल्यार तातूंत कांय मिरसांगो घालून उदक घालून ती टेस्टीक हाडपाची सारकी करपाची तशेंच समज कितें तिखट जालें जाल्यार सेम तशीच मिरसांग एड करून जावं कितें गोड कितें एड करून तें टेस्टीक हाडपाचें समज पातळ जालें जाल्यार तें आटोवन आटोवन दाट करूंक शकता आमी तशेंच समज गोड जालें जाल्यार भितर कितें गोड कितें करता समज जाल्यार तातूंत कितें सोय जावं नाल्लाची सोयेचो रोस अशें एड करून आमी तो लॅवलाक हाडूंक शकता अशें करून आमी बरी प्रमाणान करतलीं अशी अपेक्षा धरतां जेवण हें वाऱ्यार उडोवपाचें नासता